असां पंहिंजे बाग़ीचे में घास गांहियूं बकरियूं ऐं जानवर जे खाइण लाइ पैदा कंदा आहियूं जंहिंसां इन सभिनि जानवरनि जो पेट भरंदो आहे पेट भरंदो त गांहियूं असांखे पोष्टिक खीर ॾींदियूं आहिनि खीर ॾियण सां माण्हू पी करे फुर्तीलो ऐं दिमाग़ वारो थींदो आहे ऐं घांस जा फ़ाइदा आहिनि त हिन ते पंध हलण सां अखियुनि जी रोशनी वधंदी आहे ऐं एक्यूप्रेशर थींदो आहे दिमाग़ तेज़ थींदो आहे घांस खे घणियुनि जॻहयुनि ते सजावट लाइ बि कम में आणे आणियो वेंदो आहे हिन सां ॾाढी शोभा वधंदी आहे ऐं डब गणेश भॻिवान ते भ चढ़ाइबी आहे